مئو کا ماحول نہیں ہے کہ عورتیں بازار میں گھومیں اس لئے ہم اپنی خالی ٹائم میں ہفتے مہینے میں دوستوں کے گھر اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں اپنی تفریح کے لئے ہم لوگ جشن کر لیتے ہیں